और जैसे कि हुआ के पवन सिंह पवन सिंह का मुझे मूबी या सॉन्ग उसका ऐक्टिंग बहुत ही अच्छा लगता है जो कि पवन सिंह बहुत अच्छा अच्छा ऐक्टिंग करता है जैसे कि हुआ सत्या मूवी हुआ जानेमन मूवी हुआ बंधन टूटे न ये भी मूवी बहुत ही अच्छा लगता है बंधन ये भी मूवी बहुत अच्छा लगता है और सीरियल में कैसा है ये रिश्ता अनजाना इसमें भी अनमोल का मुझे ऐक्टिंग बहुत ही प्यारा लगता है बहुत ही अच्छी दिखती है अनमोल बहुत अच्छा ऐटिंग करती है जो कि इसका सीरियल मुझे बहुत बहुत पसंद है और प्रतिज्ञा टू भी मूवी मुझे बहुत पसंद है जो कि पवन सिंह उसमें बहुत ही अच्छा ऐक्टिंग करता है और चिंटू पांडे का भी मूवी बहुत ही मुझे पसंद है ट्रक ड्राइवर टू ट्रक ड्राइवर ये मूवी बहुत ही अच्छा लगता है हमें और भी बहुत सारे मूवी हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और सीरियल में जैसे कि बंदिनी बंदिनी भी उसमें बंदिनी बहुत ही अच्छा ऐक्टिंग करती है जो कि उसका ऐक्टिंग बहुत ही अच्छा लगता है वो सीरियल वी बहुत ही अच्छा बनाती है बहुत ही अच्छा सीरियल बनाती है और वो और भी बहुत सारे सीरियल हैं जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है अच्छा लगता है जो कि बहुत ही मूवी भी हैं जो पवन सिंह का खेसारी लाल यादव का चिंटू पांडे का रितेश पांडे का और हिरोइन में निधि झा अक्षरा सिंह काजल राघवानी आम्रपाली ये सब भी बहुत ही अच्छी मूवी बनाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी भी दिखती हैं अगर हम कहीं घूमने गए या कहीं पर भी मिल गए मुझे निधि झा अगर मिल गई तो वो मुझे बहुत ही पसंद हैं हम उनसे पहले मिलेंगे तो पहले उनके साथ पिक लेंगे पूछेंगे आप कहाँ रहती हैं क्या करती हैं मतलब बहुत ही पूछेंगे अच्छे से और उनके साथ थोड़ा घूमेंगे और थोड़ा इन्जॉय करेंगे और और भी मुझे बहुत ही अक्षरा सिंह भी बहुत ही अच्छी लगती है हम उनके साथ भी मिलेंगे तो पिक लेंगे और उनके साथ घूमेंगे जो कि वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं बहुत ही अच्छा मूवी है